کیا آیوسمان بھارت یوجنا سے واقف ہیں ہاں جی اس کے واقف ہیں اور یہ بہت آیوشمان کارڈ بھارت یوجنا بڑے بڑے اسپتالوں میں کام آتے ہیں جیسے غریب کو پانچ لاکھ تک کی پانچ لاکھ تک کی علاج پھری ہوتی ہے اور یہ اچھی یوجنا ہے سرکار کے دوارا جو لائی ہے بھارت سرکار نے یہ ایک اچھی یوجنا ہے آیوشمان بھارت یوجنا بہت سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے بہت سے غریب لوگوں کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور ایک مڈل کلاس لوگوں کے لیے بھی یہ آیوشمان بھارت یوجنا ایک اچھا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہے جیسے کہ آپ کو علاج کروانے جانے کے لیے بڑے بڑے اسپتالوں میں کبھی کبھی بہت سے پٹنہ سے ریفر کر کے بہت بڑے بڑے اسپتالوں میں ڈاکٹر بھیج دیتے ہیں تو ہمارے وہاں مڈل کلاس غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت آیوشمان بھارت کا یوجنا جو ہے اس سے لابھ پڑتا ہے ہمارے پردھان جی منتری نے مودی جی نے یہ یوجنا لا کے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس طرح سے کئی یوجنا آتے جاتے رہتے ہیں اور یہ یوجنا کہیں پہ بھی آیوشمان کارڈ بنانا ہو کوئی بھی گھر کوئی بھی دوکان پہ جا کے آپ آیوشمان کارڈ بنا سکتے ہیں اور ایک بیچ میں آیوشمان کارڈ بنانے کے لیے پردھان منتری نے بہت زوروشور سے یہ کیا تھا اور ہر جگہ سے لوگ جا جا کے آیوشمان بھارت کارڈ بنا رہے تھے یوجنا بنا رہے تھے جو آس پاس کے لوگوں کا بھیڑ تھی دوکانوں پہ اور وسودا کیندرا جو دوکان ہوتے ہے اس پہ کافی بھیڑ تھی آیوسمان کارڈ کو یوجنا جو ہر ایک غریب لوگوں کے پاس ہو گیا ہے لگ بھگ میں جو کام سرکار نے کی ہے وہ ایک اچھی کام ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس طرح سے یوجنا اور لاتے رہیں اور آیوشمان بھارت یوجنا جو لائے سرکار یہ بہت گریبوں کے لیے مڈل کلاس لوگوں کے لیے ایک اچھی یوجنا ہے اور ہم سرکار اور اس طرح سے یوجنا اور لاتے اور لاتے جاتے رہیں گے